सरासनस्रायै जेरैबायदि लांदाङै खिनाय जायो दि दि बबेबा समाव बेमाजों अरजानाय मानसिफ्रा थाम्फैजों अरजानाय जायो बिनिखायनो जों बयहाबो गावबा गावआव लांदाङै खिनायखौ बन्द खालामनानै न'आव न' बानायनानै खिनाय जायो सोरहाबा गंसेबा गंनै बानायना लानाय जायो नाथाय लांदाङै खिनाया दा बांद्राय जानाय नुवाखिसै बयहाबो बानायना लानाय जाबाय मानोना बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखायनो गावबा गाव गावबा गाव न'आव बानायना लानांगौ